उत्तर प्रदेश में कला जे लाइ विद्धालय ऐं संस्थान घणेई ठाहिया अथनि कि बारनि खे जीअं कला शिक्षा ॾिजे और सभु तरीक़े जी शिक्षाऊं बारनि खे मिलनि त इअं त उत्तर प्रदेश ॾिसो ॾाढो वॾो आहे उत्तर प्रदेश में घणेई शहर आहिनि मूंखे त सभु शहर जा नाला बि शायदि न ख़बर हुजनि ठीकु आहे हुन शहर में घणेई यूनिवर्सिटियूं बि आहिनि घणेई इंस्टिट्यूट बि आहिनि जेका हुन में का कमु करनि पिया बारनि खे एडमिशन ॾियनि था पाणि वटि उन्हनि खे घणेई कुझु सेखारनि था हुते जीअं कुझु मूंखे जीअं नाला मूंखे यादि आहिनि जीअं आहिनि जी ए एल यूनिवर्सिटी दयालबाग एज्युकेशनल इंस्टिट्यूट एमीटी यूनिवर्सिटी ही छा आहिनि कि पंहिंजे हिते जिते बि ही यूनिवर्सिटियूं आहिनि हुते जा बार हुते ई वेंदा हूंदा या त पोइ जीअं गांव में गांव में जीअं नंढा नंढा गांव हूंदा त हुते इहा विद्धालय खां संस्थान कान हूंदा हुते त हू बि हिते बि गांव मां बि घणेई माण्हू हिते अचनि था शहर में जिते ही इंस्टिट्यूट हुजंदी हुते पढ़नि अचनि था हुते कला पंहिंजी जेको हुननि खे सिखिणो आहे करिणो आहे हू हुते अची पंहिंजो भाॻु वठनि था हुन इंस्टिट्यूट में अचनि था घणेई कुझु सिखनि था ऐं इअं बारनि खे बि घणेई मौक़ो मिले थो उत्तर प्रदेश घणेई मौक़ो ॾे थी बार बारनि जे लाइ करे थी बारनि जे लाइ सोचे थी कि बार खे सभु कुझु सुखण सिखण घुरिजे त इनकरे घणेई कुझु चई हुननि खे उन्हनि उन्हनि जे लाइ इंस्टिट्यूट आहिनि ठहियल आहिनि